हमर सबके जन्म मिथिलाञ्चलमे भेल छै तऽ मिथिलाञ्चलमे तऽ भेलै मातृभाषा मैथिली भेलै हमर सबके तऽ बाजैमे सुनैमे बहुत सुन्दर लागै छै आओर हमर सबके संस्कृति सबसँ भिन्न छै अलग छै जेना एतौ पान माछ मखान ई सब महत्वपूर्ण छै पाग ई सब महत्वपूर्ण छै एतौ जे कोनो भी अतिथि आयल तऽ हुनका लोक अइसँ सम्मानित कयलथि गौरा ओहो अइसँ गौरवान्वित होइ छथि जे हमरा पाग चादरसँ सम्मान कयल गेल मिथिलाञ्चलमे संस्कृति अलग छै एतुका जेना हमरा सबके अहाँ एतऽ सामा चकेवा होइ छै देवउठान देवउठान एकादशी होइ छै बहुत जगह नहि होइ छै हमरा सबके अहाँ एतौ बहुत पाबनि होइ छै बसिया पाबनि होइ छै बहुत एहन पाबनि होइ छै जेना घड़ी पाबनि होइ छै ई सब मिथिलाञ्चलमे छै लोकपर्व छै मिथिलाञ्चलके तऽ ई अलग संस्कृति अपन एगो अलग पहिचान बनबै छै सबसँ भिन्न करै छै आओर एतुका भाषा जे छै दुनिआमे सबसँ मधुर भाषा मानल गेल छै जे लोक अपना मतभेदो रहै छै तऽ लोक अइमे अगर अइ भा मैथिलीमे बात कयलथि तऽ ओ अपशब्द नहि बुझाइत रहै छै मिथिला के भाषा सबसँ मीठ छै लोक अपनामे बातचीत केलक तऽ लोकके बुझाइल जे नहि अपनापनके एहसास होइ छै मिथिलाञ्चलमे तऽ मैथिली जे छै तऽ हमरा मैथिली प्रभावित केलक जे हुनकर शब्द लोकके बाजै के लैंग्वैज आओर पढ़ैमे सबसँ सुन्दर लागै छै अइसँ मीठ भाषा कोनो हेबै नहि करै छै मिथिलामे आओर अदर अथी चलि जाउ लोक टूटल फूटल मैथिली बाजै छै लेकिन असली मैथिली मधुबनी आओर दरभंगामे बाजल जाइ छै शुद्ध मैथिली तऽ अहाँके सुनैके लेल भेटत जे लोक बाजै छै की कऽ रहल छी लऽ लिऽ दऽ दियौ ई सब शुद्ध मैथिली भेलै ई सुनेयौमे नीक लागै छै आओर कहैयोमे नीक लागै छै जे सुनलक तकरो मोन खुश होइ छै आओर जे बाजल तकरो मन खुश भेल तऽ मिथिला अपन पहिचान बोलीके लेल जानल जाइ छै कहबै कयलहुँ आगामे जे माछ मखान पान अइके लेल मिथिलाञ्चल जानल जाइ छै मिथिलाके पहिचान छै तऽ मिथिलाञ्चलमे पग पग पोखैर भेटै छै जैमे मखान होइ छै पोखैरमे माछो होइ छै तऽ इएह सब मिथिलाक विशिष्ट बनबै छै एतौ विभिन्न प्रकारके मछली भेटत अहाँके जे आओरो कतौ नहि भेटत तऽ मिथिलाञ्चलके तै दुआरे माछमे नाम छै आओर मखानो एतौ अथी होइ छै जे एतुका मखान विदेश तक जाइ छै बढ़िआँ क्वालिटीके मखान एतऽ होइ छै तऽ मिथिलाञ्चलमे मखानोके विशेष महत्व छै कोनो पाबनि भेलै तऽ ओइमे मखानके बहुत उपयोग कयल जाइ छै आओर कोनो पाहुन ताहुन एलथि तऽ हुनका मखानके विशेष व्यञ्जन देल जाइ छै जे मिथिलाञ्चलके छै मिथिलाञ्चलमे जेना तरुआ सब बनै छै तऽ विभिन्न तरहके तरुवे बनै छै ओहो सब छै पाहुनके देल जाइ छै मिथिलाञ्चलमे जेना भारतेके सुनै छियै अतिथि देवो भवः तऽ मिथिलाञ्चलोमे छै जे अतिथि अतिथिके आदर सत्कार कयल जाइ छै पाग चादर मखान आदि सबसँ मिथिलाञ्चलमे